गोंय राज्य हें भारत देशाचोच एक भाग त्याच्या मूळे अखील भारतीय जी संस्कृती जी आमी म्हणटात हिंदू संस्कृती त्या संस्कृतेन वाडलेलो हो एक आपलो भुभाग ताका गोंय राज्य म्हण एक वेगळे भौगोलीक अशें एक वेगळे स्वरूप प्राप्त जाले पण तरी सुद्दां तो अन्य देशाचोच भाग आशिल्यान दिवाळी अथ अथवा जो पाडवो आसता हे सगळें हिंदू सण हे ह्या ह्या राज्यान सुद्दां सामावीक अशें जाल्ले आसा आतां पुर्तूगेजांचो इंन्फ्लुएन्स फ्रा फ्रेंच इंन्फ्लुएन्स अशें आमच्या देशांत राज्याचे हे जावून गेले तांचो राज्य हे बरोच काळान साडेचार वर्सा पुर् पुर्तूगेजांनी राज्य केले त्याच्या मूळे कदाचीत थोडे देखणी किंवां अश्यो काही आम् जी जी गोंयची लोककला आशिल्ल्यो तांचेर हो प्रभाव हो पुर्तूगीज प्रभाव वगैरा पडलेलो आसा पण तरी सुद्दां ज्यातूतले वैवीध्य आसा पळय हे सगळें आपले देशाक हे निश्चीतपणे स भर घालता देशाच्या वैवीधतेन आमच्या भा गोंयच्या सुद्दां आपल्या राज्याच्या सुद्दां हे विविध जे कला प्रकार आसात ते तातूंन भर घालतात आनी अश्योच वेग वेगळ्यो म्हणजे कालो पाडवो मागीर देखणी नृत्य अशें सगळ्यो मुसळ नृत्य शिगमो ही सगळी दे संस्कृतीचे भाग हे गोंयान हे जरा वेगळ्या पध्दतीन जातात आनी अन्य भारतान सुद्दां अशे आसूंक शकता अशें म्हाका दिसता